हमर सभके इलाकामे इलाकामे अपराध पर गरीबीके कारण कारण गरीबी अछि कि बेरोजगारी सन बेरोजगारी सन सब रोजगारके लेल बैसल ये एहि पर सरकार किछु ध्यान नहि दै छथिन तऽ हमरा सब बेरोजगारी बैसल छी कुनू रोजगार नहि ये घरमे रोटी तोड़ै छी बैस कऽ खाइ छी लेकिन सरकारके तरफसँ कोनो ध्यान नहि ये तऽ की कहब कोना कोना गुजर बसर अपन करैत हुए हमसब नीक सऽ रहै छी लेकिन अहाँ अहाँ सबके जे इच्छा होयत वएह करब सरकारके कहै छियनि कहब कहै छियनि ओ किछु नहि हमरा सबके लेल सोचै सोचैत यै आब हम अहाँ सबके सबके अपन घरके गरीबी बतावैत छी छी बाल बच्चा सब बेरोजगारमे बैसल यऽ गरीबी के लेल लेल हमरा सब आगू नहि बढ़ि सकैत छी अहाँ सबके हमसब ब्राह्मण छी बोनि बोनि दुःख करै लए नहि जाइत छी हमसब घरेमे रहै छी सुबह उठिके अपन आङ्गन घर करै छी अपन जे पूजा पाठके होइया से सब करै छी हमसब अपन बाल बच्चाके साथ आनन्दमे रहै छी सरकारके जे नीक लागैन सएह करथु हमरा सबके जे नीक लागैया वएह करै छी आब हम कते अहाँकेॅं बताएब बहुत गरीबीमे हमर सबके जीवन कटि रहल यऽ बुझलियै तऽ इएह बात हमरा सब घरके दुःख ककरो नहि बताबै छी अपन गुजर गरीबीमे काटै छी खुशहाल जिन्दगी जियै छी जी जे छी सब बढ़िऑं यऽ बढ़िऑं यऽ आब अहाँ सभके विचार जे हेबाके चाही हेबाके होयत से करू हमरा तरफ सऽ इएह भेल भेल जे सरकार कऽ कहबनि जे गरीब पर ध्यान देथिन ध्यान देथिन